जय झूलेलाल हा कीअं आ कीअं आहे तबीअत पाणी तव्हांजी

गणपति जो मंडप ॿधणो आहे कलेक्शन करणी आहे आड़ेपाड़े वारनि खां ऐं गणपति कहिड़ो रखंदासीं

डेकोरेशन हा हा हा त डेकोरेशन गॾु वठणु हलंदासीं असां सब ॼणा पाण में मिली करे

अॼुकल्ह त हर कोई गवरमेंट बि सलाह थी ॾिए की ईको फ्रैंड्ली वठो छाकाणि त फ्रैंड्ली त इहा एनवायरमेंट में तकलीफ़ न थींदी आहे ऐं उहा घर जो घर में बि विसर्जन करे सघबो आहे त हिन करे असां ईको फ्रैंड्ली इनखे वठंदासीं जी वधीक न वधि में वधि ॿ फुट अढाई फुट वठबी ॿियो हिन खां वधीक छा वठबी हा न न हिन दफ़े टे ॾींहं ई मां बि ईअं ई सोचो हुओ कि टे ॾींहं ई रखबो छाकाण त सभिनी हथु शॉट थो थी वञे सभिनि जी माहंगाई जो ज़मानो आ्हे इन करे टे ॾींहं ई रखंदासीं असां बि

हा लंगर प्रसाद रखंदासीं जेको जेको बि शरधा सां कोई जेको जेको जेको बि कोई शरधा सां रखंदो परसाद त उहो विराईंदा बि परसाद ठीकु आहे हा ऐं हर कंहिंखे हर कंहिंखे मां चवां थो हर कंहिंखे परसाद ॾियणु विराइण जो मौको बि मिलंदो ऐं सभु ई ख़ुशि बि थींदा ऐं लास्ट जे ॾींंहं ते लंगर रखंदासीं त असां सभु ॼणा लंगर विराईंदासी ऐं पोइ घर में ई ईको विसर्जन कंदासीं

ठीकु आहे आरती जो टाइम आरती जो टाइम सुबूह जो ॾह बजे रखूं था ठीकु आहे ऐं रात जो अठ बजे

त सत बजे रखूं हा ठीकु आहे नव बजे सभिनी खे कंफट सभु ॼणा घर में अची वेंदा आहिनि ऑफिस वारा घर में अची वेंदा आहिनि ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु आहे हलो पोइ पोइ पाण में गॾजी मिलूं था पिया हिकु हंधु हालि फोन ते एॾियूं ॻाल्हियूं न थी सघंदियूं जॾहिं आमू साम्हूं आमू साम्हूं वेहंदासीं त ॻाल्हियूं कंदासीं ठीकु आहे जय झूलेलाल